हेलो आप ओला से बात कर रहे है मेरे को एक वाहन बूक करना था यहाँ से विजय नगर से ले जाकर आपको मेरे को रेलवे इस्टेशन तक ड्रौप करना है रेलवे इस्टेशन जो है वहाँ पे उतारना है तो आप मेरे को बता दीजिए कि कितना समय लगेगा और कितना खर्चा आएगा और आप मेरे को ये भी बता दीजिए कि आप समय से आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि मेरे को समय पे पहुँचना है और थोड़ा जल्दी जाना है ठीक है शुक्रिया